سب سے بڑی بات ہے بچوں کی تعلیم آج کے دور میں بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے اور آج کے دور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اس زمانے میں بچے آنلائن تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی کئی یو ٹیوب چینل ہوا یہ سب الگ الگ ویب سائٹس ہوئے الگ الگ آپ کا چینل ہوا یو ٹیوب سے بچے فری میں مفت میں پڑھائی کرتے ہیں جس کے وجہ سے اس کی ترقی آگے ہوتی ہے اور جس غریب بچے جیسے ہوتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور نہیں جا سکتے ہیں تو آنلائن ویڈیو دیکھ کر آنلائن سوشل میڈیا پہ دیکھ کر کون سا ٹیچر اچھا ہے جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں اور اس چینلس کے معرفت سے وہ دیکھتے ہیں جس سے ہمارے سماج میں گھر بیٹھے تعلیم کا اضافہ ہوتا ہے اور تعلیم کی دنیا میں سب سے بڑا آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہے ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بچوں میں وہ ہر بچے کے گھر میں موبائل ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ یہ تعلیم آنلائن حاصل کر سکتے ہیں